अ आंथ' दासान्दि मोसौबो एसे लादों लानाया मोसौ लानायजों आरो लोगोसेनो बोरमाबो लायो बेबायदिनो दाउबो मानैसो दं अमाबो फिसियो ओमफ्राय दा मोसौ फाननानै आङो एसे फैसा मोनो आरो सम सम मोननायालाय हालिसे मोसौआव मथा मथि एक लाख सारि हाजारसो मोनदोंमोन बेजोंनो आरो न'खरखौ इसे बायदिसिना खरसा खालामनानै जोङो जिउ खुंनो हादों ओमफ्राय आरो बोरमायावबो एसे सम सम बोरमा फिसाबो फाननानै मोनो बिमा मानै दं आंहा बेवहाय सम सम फैसा मोनो आरो इसे मोननायालाय आरो दाउ फिसिनानै दाउखौबो आं बिदिनो समाव फायखारिनोबो हरो फायखारियाबो लाङो समाव ओरैनो बार' के जि दस के जि ओरै हरनो हायो आरो आं दा दाउ फिसिनानै दा बेखिनिया ओमफ्राय आरो लोगोसेनो जों दा बेबायदिनो मोसौ फिसायाबाथ' खायदायानो गैया मोसौ बोरमा दाउ एफा एनै फैसा मोनबाय थानायखाय जोङो दा बेफोरखौनो जोङो हायो आरो लानो आथिखालाव जोङो रांखान्थिनि हालोदावनो बेबायदिनो आरो जेबो खायदा गैथारा बे मोसौ फाननाय दाउ फाननाय आरो लोगोसेनो बेखौनो फानो बेखौनो बायफिन नांगौबो जाहैबाय मोसौफोरखौ फिसा फिसौ फाननानै आरो बोरमायाबो बेबायदिनो बिमा खिनिखौ लाखियो फिसाखौ फानो बेजों खरसा खालामो दा आरो गाइखेरखौ जों एसे एनै फानना मोनो बे मोसौनिखौबो सम सम मोसौआ बिमा मानै गाहाम थायोथ' बेयाव जों एसे फाननानैनो मोननाय जायो आरो मोननायालाय बेनिफ्राय बाहेरा खेथियाथ' बेखिनियानोसै जोङो जाखिनि मावनानै मोनो बेनोसै आरो बे मोसौजोंनो हासारबो मोनबाय हासाराव अनेक खेथि जायो दा मैगङावबो होजायो कबि गायबाबो होजायो आलु गायबाबो होजायो हासाराथ' अनेक मोजां जायो आरो मोसौ हासारनिया गोबोरखि हासारनिया दा बेनिखायनो जोङो मोसौ हासारखौ मोजाङै जोथोन लायो बेखिनियानो दा मोसौ हासारनि थाखायनो जों एसे एनै मोजां आबाद मोनो आरो मोननायालाय बेखिनिखौनो आं बुंथ'बाय